हमर बिहारमे हमर यहाँ खेती अधिक आदमी फिफ्टीसँ जादा परसेंट आदमी खेतीयेपर निर्भर रहै छै हमर यहाँ जे हमर जहाँ गाँव पड़ै छै वहाँ तऽ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र छै कदवा प्रखण्ड वहाँ तऽ कभी बाढ़ आबै छै तऽ कभी सुखार रहै छै दू बार सँ तऽ एतना पानि आबै छै की बस आदमी सब खेती उती सब लए दएके चलि जाइ छै सुखाड़ जब सुखाड़ करै छै तऽ पूरा एकदम एतना धूप करै छै की बस सब किसान रऽ सब फसले जलि जाइ छै पूरा फसल जलि कऽ एकदम सुखि जाइ छै जेना अइबार सब पटवार खेती करके रहै तऽ सब रऽ फसल सूखि गेलै पटवा सूखिये गेलै एतना अइबार धूप करके जे जे पानि नहि दए सकलै सब रऽ खेती खतम भए गेलै आओर ई हमारे यहाँ छै पटवा कीटाणु भी कीट भी बहुत जादा लागि जाइ छै जोकि ओ रोगसँ बचाबे वास्ते हमरा स्प्रे करैला पड़ै छै दवाइ दैला पड़ै छै छिड़काव करैला पड़ै छै रोग ओकरामे तऽ रोग तऽ खैर बहुत जादा छै यहाँपर आओर रोग आबै छै बाढ़ जेना एलै तऽ आदमी सबभी बहुत जादा बिमार पड़ै लागै छै हमर गाँव सबमे पूरा जगह बहुत जादा आदमी बीमार पड़ऽ लागै छै एहिसब लए करके हमर यहाँ बाढ़ि अयलाके बाद गन्दगी पूरा मोहल्ला सबमे भए जाइ छै बहुत दिक्कत आदमी के एन्ने ओन्ने जाइ आबैमे चलै फिरैमे चारो बगल पानि रहै छै बीचमे आदमीके घर रहै छै आदमी सबके बहुत दिक्कत होइ छै बिहारके किसानके एही सब दिक्कत छै बहुत